आमच्या वाठारांत देवीचें वर्दापन जाता तेन्ना त्या देवळान जेवण आसता तेन्ना आमी खतखतें करता खतखत्यान आमी पणसाच्यो फोडी गाजर बीट वेगवेगळ्यो फोडी घालता तशेंच आमी साखरभातूय करता तातूंत साजूक तुपान करून तितून काजू बियो अशें घालता भाजी करता दाळ करता मागीर चवथ आयली की आमी गांठी करता त्यो आमी मुगा पासून करता पुरयो करता मणगणे करता तें दाळीच्या चण्यांचें आसता मुटल्यो करता त्यो तानळाच्या पिठाच्यो करता आमाड्याचो रोस करता आनी दिवाळे कडेन आमी गोड फोव तिखट फोव अशे करता गोड बेश्टे गोड घालुनूच करता उसळी चण्याची करता ताका फोडणी मारून आमी लवंगां करपेल अशे घालून ती उसळ करता नागपंचमीक आमी पातोळ्यो करता क्रिसमसाक लोक नेवऱ्यो अशें धोदोल बिबींक अशे करता आनी आमी आमी चवतीक नेवऱ्योय करता लग्नांक समारंभांक सुजी करता ती सोजी कण्या पासून करप आसता आनी दे बड्डेक कस्टड करता कस्टडाक आमी फ्रूट फ्रुट्स घालता जशे एप्प आपोल केळीं द्राक्षां डाळींब अशें घालून कस्टड करता तशेंच सांसव करता घोटांच्या दिसांनी आमे लागले की आमरस करता तेजो रोस रस काडून तेजो आमरस करता आनी घो घोटांचें सांसवय करता किल्ल किल्ल जालो की ताजी किल्लाची भाजी करता तशेंच बटाटाची भाजी करता